ہاں میں نے تیرنے میں اپنے بھائی کی مدد کی ہے میں نے اس کو تیرنا سکھایا ہے میرا بھائی سوئمنگ پول میں تیرتا ہے وہ اس نے مجھ سے بہت ساری ٹپس لی ہیں کیونکہ مجھے تیرنا آتا ہے جو میں نے اس کی بہت ہی مدد کی ہے اس کو تیرنے میں ہیلپ کیا ہے تو اگر کوئی مشکل سچویشن آتی ہے تو میں اس کو بہت ساری ٹپس دے رکھی ہیں جیسے کہ پانی میں اگر بیچ میں پہنچ جائیں تو اوپر کیسے آنا ہے اپنے پیروں کو زور دینا ہے اور اوپر کی اور اپنے باڈی کو کھینچنا ہے اس سے ہم اوپر کے پانی میں کنارے پر وہ اوپر آ جاتے ہیں ہمارا جو فیس ہے وہ اوپر آ جاتا ہے تیرتے سمے یہ ساری پریشانیاں ہوتی رہتی ہے کہ کبھی کبھار ہم بیلنس نہیں ہو پاتے ہیں تو ڈوب جاتے ہیں تو ایسی سچویشن میں ٹپس کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر کسی لکڑی سے اپنے آپ کو نیچے سے اوپر کی اور ڈھکیلیں لکڑی پر زور دے کے کوئی ڈنڈے سے زور دے کے نیچے سے اوپر کی اور ڈھکیلیں